भारतान जायते धर्म आसात जशे हिंदू हिंदुचो कॅथलिकांचो मुस्लीम बुद्दीजम सीख जैन आनी अशे जायते आसात बारतान खूब तरेचे ते सण मनयतात जशें हिंदू च चवत करतात चवतीक पांच दिसांचो गणपती आसता देड दिसांचो गणपती आसता धा णव दीस आसता अकरा दीस आसतात एकवीस दीस आसतात ह्या ह्या दिसांनी लोक चवतीक चवतीक गणपतीची आपल्या वेगवेगळ्या तरांनी ते हे हेंय आपली हें हें मनयतात चवथ करतात चवथीची तयारी म्हयनोबर आदींच सुरू जाता घरान ते डेकोरेशन करतात मकर करतात आपले मोदक बीन करपाची तयारी घरान जायतें सामान भरप डेकोरेशन करप चवाय बीन रेडी करतात म्हयनोभर आदींच तेमी पाट व्हरोन दितात गणपती करपाक गणपती कसो आसतलो हे ते पयलींच डिसायड करतात वेगवेगळ्या बशेनी तेका फेटो घालून आनी किदें घालून चवतीक ते हें करतात आनी गणपती बुडयतना बसून मोटे दबाज्यान गणपतीचें विसर्जन करता सो फोगोट्यो लायतात दिंडी घालता भजनां करतात तशेंच तांचो आनीक एक सण म्हणजे मोटो दिवाळी दिवाळीक लोक जायते प्रकारचीं फळां फळावर करतात नेवऱ्यो करतात लाडू करतात चकऱ्यो करतात वेगवेगळे ते दिसा फोव करतात दुदांतले फोव दुदांतलें फोव फोडणेचें फोव चून बेश्टे कातून घातलेलें फोव अशे जायते प्रकार करतात आनी ते दिसा ते नवे कपडे घालून आपले शेजाऱ्याक वसून तेंगेर फोव खावन येता तेंकां हॅप्पी दिवालीचे विशीस दिवन येतात तेच दिवाळेक बरे बरे बरे वेगवेगळे लोक आपणाले बरे बरे डिजायनीचे आकाशकंदील करतात वेगवेगळे नवे नवे गोश्टीचे आकाशकंदील करतात आनी अशेतरेन दिवाळीचो सण मनयतात घरान अश्यो लायट्स लायतात दिवे पेटयतात आनी दुसरो सण म्हणजे नवरात्री नवरात्रीक णव राती येता एन्जॉयमेंट आसता रातचें बरें न्हेसोन वसोन दांडिया घालतात णव राती ती अशें रात रातभर जागून दांडिया घालतात आनी नवदुर्गाची पुजा करतात आनी हो उत्सव सादर करता उपरान येता क्रिसमस क्रिसमसाक जेजूचो नवो जल्म जाता अशें म्हणटात आनी तेन्ना कॅथलिकां तेंगेर दोश करतात नेवऱ्यो करतात बिबिंका करतात दोदोल करतात अशें जायतो तांचो फळावर आसता तो तीं करतात आनी ते आमी चवतीक स्टार हें हें करतात आकाशदिवो करतात तीं तसो स्टार करतात वेगवेगळ्या तरांनी तीं स्टार तयार करतात आनीक तसोच मुस्लिमांचें रमजान आसता ईद आसता बकरी ईद आसता तीं रमजानाक म्हयनोबर उपास धरतात सकाळ फुडें फक्त खातात आनी दिसभर उदक पसून पिनात डायरेक्ट रातचें मागीर सेहरी म्हणून करतात सूर्य बुडतकच मागीर तेमी खावूं खावन मागीर खाण तयार करतात